ہاں ہمارے علاقے میں بہت سے اسپتال ہیں چھوٹے اسپتال بھی ہیں بڑے اسپتال بھی ہیں اور جو سرکاری مرکز ہے وہ بھی ہیں جہاں پر جا کر ہم اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں جہاں پر جو لوگ بیمار ہیں وہ وہاں پہ جا کے صحت مند ہوتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں کا سب سے بڑا جو ہاسپٹل ہے وہ ہے فاطمہ ہاسپٹل اور جو سرکاری اسپتال ہمارے یہاں کا ہے وہ الراضی ہے اور یہاں پہ بہت چھوٹے چھوٹے بھی اسپتال ہیں جیسے کہ نور ہاسپٹل ہے تو یہ سب ایسی ایسے اسپتال ہیں جہاں پر ہم جا کر اور صحت مند ہو جاتے ہیں جاتے ہیں اور یہ ہمارے صحت کے مراکز ہیں اچھے ہیں اور موجود ہیں یہاں پہ